हमरा भारतके फ़ैशन बहुत नीक लागै छै बहुत सुंदरो लागै छै किया तऽ ओकर पहिरावा अलगे टाइपसे रहै छै ओकर पहिरावा चुन्नी ओढ़ब सलवार सूट पीनहब पूरा आओर बहुत सुन्दर लागै छै ई हम कपड़ा कीनै छियै सहरसासे ई बहुत सुन्दर गाँवमे दुकान रहै छै जाहिसॅं जाहिमे कपड़ा सुन्दर दिखायल रहै छै भारतके ओ पिनहै छीयै आओर हमरा ई सभ पहिरावा बहुत सुन्दर लागै छै बाहर कल्चरके रहै छै पहीनब तऽ ओहो ई चुन्नी ओढ़त ई करब ओ करब रहै आब से लोक जींस पिहिन लै छै टॉप पिहिन लै छै ई सभ कलचर बाहरसे भारतके बाहरसे आयल छै लेकिन भारतके फ़ैशन चुन्नी ओढ़ब दुपट्टासभ लेब बहुत सुन्दर लागै छै लेकिन भारतीय फ़ैशनमे ई छै जे संस्कारी कपड़ा जाहिमे पूरा देह ढकल रहै छै पूरा सुन्दरसे चुन्नी अहाँ लियो सिर पर माथा पर अहाँ ई करूँ जे चुन्नीसॅं लोक क़हत जे हँ ई भारतके छियै ई देख़यमे सुन्दर लागै छै ई कपड़ा बड नीक लागै छै